अज्जकल दे बच्चे फोन ज्यादा चलांदे गेमां फिजीकल गेमां घट्ट खेलदे असेंगी करना चाहिदा कि बच्चें बाह्र ग्राउंड च लेई जाना चाहिदा ते उत्थैं बच्चे खेलन ग्राउंड च नच्चन कुद्दन थोह्ड़ी बर्जिश करन फोन दूर रक्खने चाहिदे बच्चें कोला ताकि ग्राउंड च लेई जाओ पार्कें च लेई जाओ जित्थैं बच्चे उसी दिक्खियै थोह्ड़ा खुश होन आकर्शत होन आपूं बी मां प्यो गी चाहिदा कि फोन गी छोड़ियै ते बच्चें कन्नै खेलन जिंदे कन्नै बच्चें गी ज्यादा खेलने ई मन करै ते बच्चे बी बाह्र जाइयै खेलन फोन शोन नेईं चलान